ہم نے کبھی چڑھنے کی کوشش تو نہیں کی لیکن مثلاً ویڈیو میں دیکھا ہے کہ برف پر چڑھنے میں اتنی زیادہ کٹھنائی نہیں ہوتی ہے لیکن جو پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اس میں پروپر دو تین آدمی آس پاس رہتا ہے اور اس پہ سے گرنے کے بعد جان جانے کے بھی خطرہ ہوتا ہے لیکن برف پر سے گرنے کے بعد اسے دلدل میں چلے جاتے ہیں لیکن وہاں زیادہ خطرہ نہیں ہوتا ہے اس لیے برف پہ اسکیٹنگ بھی کیا جاتا ہے اسکیٹنگ کر کے اس کے اوپر چڑھا بھی جاتا ہے اور جب برف پہ لوگ اسکیٹنگ کرتا ہے یا پھر برف پہ بہت سارے لوگ جو چڑھتے ہیں تو وہ دیکھنے میں بھی کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور اسی وجہ سے ہم لوگ کا بھی اس پہ چڑھنے کا من کرتا ہے لیکن چڑھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کا پریکٹس نہیں ہوتا ہے اور جو چڑھتا ہے وہ پروپر پریکٹس کر کے اوپر چڑھتا ہے اور اسے کافی زیادہ ریہرسل بھی کرنا ہوتا اس پہ چڑھنے کے لیے اور ساتھ ہی میں جو پہاڑ پہ چڑھتا ہے اس پہ چڑھنے کے لیے آپ کو پروپر ایک ٹرینر کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو ٹرین کر سکے کیسے پہاڑ پہ چڑھا جاتا ہے لیکن برف پر چڑھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کپڑے پہننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس سے آپ کا شریر بھی وزن دار ہو جاتا ہے اور چڑھنے میں آپ کو پریشانی بھی آ سکتی ہے اس لیے پہلے آپ کو چڑھنے سے پہلے کوئی ٹرینر کا بلا کے اس سے ٹرینڈ کروا لینا چاہیے اور ساتھ ہی میں جب ہم لوگ برف کے اوپر چڑھتے ہیں تو وہاں پہ آکسیجن لیول بھی کم ہو جاتا ہے اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور برف پر جب لوگ چڑھتا ہے تو کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اور ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں ابھی برف پر چڑھنے کی